नोंथाङा बेकारि रेस्टुरेन्ट नि अनार ना आं नोंथांनियाव फ्राइड राइस जानो लुबैनायलाय नोंथांनियाव अर्डार खालामदोंमोन दा बे अर्डार आ बेसेबां गोबावनि उनाव सफैगोन आरो बे अनलाइन खालामनाय जाग्राफोरा माबायदि जायो माबायदि सङो आं नोंथांनियाव ख'बर लाहरनाय जादों आरो मानोना आं बेफोर जानो जोबोद मोजां मोनो फ्राइड राइस बेफोरखौ मानोना आं दिनैबो आरो ओंखाम संना जानो हास्लाब फैयाखिसै बेनिखायनो आङो मेंनायजों संनोबो बाबाय बेनिखायनो नोंथांनि रेस्टुरेन्ट निफ्राय जाग्रा अर्डार खालामदोंमोन दा बेयो बेसेबा गोबावनि उनाव सफैगोन बेखौनो आं नोंथांनियाव ख'बर लाहरदों आरो जाग्राफोरा मोजां जायोना जाया माबायदि सङो गोथाव जायोना जाया बेफोरखौनो नोंथांनियाव एसे ख'बर लाहरदों आरो जाहाथे आंबो जानानै मोजां मोनो आरो जाबाय थानो गोसो जानायबायदि आरो बिदिनो नोंथांमोनहाबो जाहाथे सेल जायो मोजां जायोबा बेनिखायनो आं नोंथांनियाव सोंहरनाय जाबाय